میرے پسندیدہ شاعر اور ادیب علامہ اقبال ہیں علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے جوانی سے ہی وہ انقلاب پسند تھے اور لوگوں میں اپنی شاعری کے ذریعہ شعور بیدار کیا کرتے تھے انہوں نے ہر قسم کی شاعری کی اور کئی قسم کی کتابیں لکھی ان کی ہر شاعری میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا تھا وہ ہمیشہ انسانوں کی بھلائی اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور اسی فکر مندی کو انہوں نے اپنی شاعری زبان کے ذریعہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی علامہ اقبال کے چاہنے والے بھی بہت تھے اور کئی ان کے ایسے تھے جو ان سے انہیں ناپسند بھی کرتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں کو ان کی شاعری میں چھپے ہوئے جو مقصد ہے، اس سے بہت تکلیف پہنچتی تھی علامہ اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں تھے انہوں نے تمام زندگی شاعری کے ذریعہ اپنی کتابوں کے ذریعہ لوگوں میں شعور پیدار کیا لوگوں کو جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگانے کی کوشش کی اور جو مصیبت زدہ تھے ان کی مصیبتوں کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ پیش کیا اور ایسے کئی ایسے کام انجام دئیے جو ہندوستان کے نوجوان و نہ صرف نوجوانوں بلکہ تمام قسم کے بچے بوڑھے عورتوں جوانوں سب کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ کچھ نہ کچھ پیغام لکھا